नेवऱ्यो पातोळ्यो शंकरपाळी बेसनलाडू चिकी तवसळी काण्णां सोयेचे लाडू रव्याचे लाडू चिरमुळ्याचे लाडू दोस दो बिबिका दादलो दोदोल पायस शिरो साकरभात बन्स मुटल्यो दोणे हालवो साकरीचीं कापां खाजें पेडे बर्फी सुर्नाची गो सुर्नाची भाजी तिजन आमील सत्व हरसनाचें गोळ उसळ बाटाची गोळ वाटची गोड उसळ नाल्लाची कापां पणसाची सय साठा बोल पा पानके पंचे खाद्य